खतखतें मनगणें मुगा गाट्यो पातोळ्यो साकरभात सोलकडी आटवल दोश तेरो आळू रोस आमलेट बुलिना बिबिंका सान्नां नेवऱ्यो कोरमोलां शीतकडी मेतयां पेज वरयां पेज रेशाद बांगडो सुंगटां किसमूर बांगड्यां किसमूर मुगा लाडू पिठा लाडू घट्टगुळी